ہم آس پاس کے قبصوں میں اور دیہاتوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتے ہیں جب ہمارے اسکول کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی تو ہم جب اپ گاؤں میں جایا کرتے تھے گاؤں میں جا کر ہم گاؤں میں تفریح کے مقصد سے جایا کرتے تھے وہاں پر مزے کرنے وہاں کی کھیتی باڑی کو دیکھنے وہاں کے باغوں میں گھوم جا گھومنے کے لئے ہم گاؤں میں جانا پسند کرتے تھے اور اب جو ہے ہمیں ہم اپنے بچوں کو لے کر گاؤں میں جاتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچّے کو آج یہ پتہ رہے کہ جو فصل ہے وہ کس طریقے سے بوئی جاتی ہے پھل کس طریقے سے اگتے ہیں اور وہ نیچر سے جڑے رہیں تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج بھی دیہاتوں میں لے جانا پسند کرتے ہیں اور چھٹیوں میں ایسی جگہوں کے بجائے دیہاتوں میں لے جانا زیادہ پسند کرتے ہیں